ہیلو السّلام علیکم آپ آئس کریم والے بول رہے ہیں جی ہمیں بٹ آئس کریم چاہیے تھی مل جائیں گی

ہمیں ہیمر ائس کریم کیک چاکلیٹ پانچ سو ایم ایل والی اِس کا پرائز کیا ہوگا چار سو روپئے یہ تو بہت زیادہ ہے اچھا اور چاکلیٹ ونیلا آئس کریم کیک ہے اچھا یہ والا اِس کا پرائز کیا رہے گا بس نو سو روپیہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے نو سو آپ کہہ رہی تھیں اچھا اچھا مطلب کتنا کم ہو جائے گا اچھا اچھا دس ڈبل چوکو بار کاشتہ کری کائشتہ آئس کریم چاہیے اچھا اور پانچ سو والی آئس کریم ہے کوئی اچھا اور آپ کے پاس مطلب کتنی تک کا اویلیبل ہے کتنا پرائز ہوگا لاسٹ تک مجھے تو کافی چاہیے تھا وہی پانچ چار سو والی بھی چاہیے اور تین سو والی بھی چاہیے اور اور بھی چاہیے لیکن لیکن اُس مطلب وہ کیسا رہے گا صحیح رہے گی پانچ سو چار سو والی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے میں لیسٹ بنا کے ابھی بھیج دے رہی ہوں نا السّلام علیکم